पहिरां जा जेके झूना मोबाइल बटण वारा हूंदा हुआ उननि में घणियूं सुविधाऊं न हूंदियूं हुयूं उनमें असां पाण में घणो ॻाल्हाए बि न सघंदा हुआसीं छो त उनमें हिक मिंट जो हिकु रुपियो हूंदो हुओ जेको असांखे पौसाह न पवंदो हुओ ऐं अॼु जो जेको स्मार्ट फ़ोन आहे उनमें घणियूं ई सुविधाऊं ॾिनल आहिनि जीअं त जी पे व्हाटसअप वीडियो कॉल वीडियो कॉल ते असां दूर देशनि में रहंदड़ पंहिंजे मिटनि माइटनि सां बि ॻाल्हाईंदा आहियूं ईअं लॻंदो आहे कि हिक ॿिए सां साम्हूं वेही करे था ॻाल्हायूं उनमें असांजी हिक ॿिए सां सिक बि मिटिजी वेंदी आहे ॿियो त इहो स्मार्ट फ़ोन जेको असांजे ॿारनि लाइ वधीक कम में आयो कोरोना काल में छो त कोरोना काल में ॿारनि जी पढ़ाई सभु रुकिजी वई हुई पर इन मोबाइल जे करे ई असांजे ॿारनि जी पढ़ाई ॾाढे सुठे नमूने थी जंहिंमें का विथी न आई जेतिरो टाइम कोरोना काल हलियो ओतिरो टाइम असांजे ॿारनि जी पढ़ाई इन ते ई थी जंहिंमें असांखे ॾाढो सुठो लॻो मां वटि जे कॾहिं मुंहिंजो मोबाइल एयरटेल जो आहे मां ॿ सौ उणेतालीह में भराईंदी आहियां त उन ॿ सौ उणेतालीह में मां अनेक काल करे सघंदी आहियां ॿियो जेको हिनमें जी पे जो तरीक़ो ॾिनल आहे उहो मां घर वेठे किथे बि जी पे करे सघंदी आहियां मूंखे कंहिं वटि वञण जी घुर्ज न पवंदी आहे इन करे अॼु जो मोबाइल जेको स्मार्ट फ़ोन आहे उहो ॾाढो असां लाइ सुविधा जनक आहे हरि प्रकार सां नंढनि लाइ वॾनि लाइ ॿुढनि लाइ ॿारनि लाइ सभु हरि प्रकार जूं असांजे उनमां इंफॉर्मेशन मिलंदियूं आहिनि जेके असांजा जे घर में ॿुजुर्ग वेठा आहिनि उहे बि उन्हनि मां इंटरटेंमेंट हासिलु कंदा आहिनि इन करे अॼु जो मोबाइल ॾाढो सुठो मोबाइल आहे